जोंनि गामियाव सुबिदा गारि खारनाय जाबाय सिगाङो गारि लामायानो गैयामोन हान्थिनो खस्थ' जायोमोन दा जोंनि लामाया साफा जाबाय दुम दुमनिफ्राय बनगावसे बेनिफ्राय आरो पाथसालानिफ्राय टु नामलां इसे मोनफैबाय लामाया मोजां जाबाय जोंनि जायगाफ्राव गारि मथरजों थांनानै पिकनिकबो जाहैनो हायो इ नामलां जायगायाव आरो भुटान हिमालय दङ जों बेफोरखौ नायनो थाङो बेनिफ्राय जोंनि गारिफ्रा खारनाय लामाफ्रा सुबिदा मोजां जाजोबबाय आरो जे पिकनिक जानो थाङो नामलांआव थाङो बथायावबो थायो इफोराव जायो फैलाबायो लामा सुबिदानि थाखाय दा जेरैबो मोजां जाबाय बिदिनो जोङो बेफार फालांगियावबो लामानि थाखाय मोजां जाबाय जेरावबो थांनो हान्थिनो गामिनिफ्रायनो गाखोनो हाग्रा जाबाय ओंखायनो जोङो दा सुबिदा मोनबाय आरो गारि गाखोनो जेरावबो थांब्लाबो ओजोहाय एनिफ्राय थांब्लाबो हजों पाठसालायाबो ओजाय बरपेटा ओजाय क'क्राझार जायगानिफ्रायनो गाखोलांनो हायो फुङाव गंसे थाफैयो बास बेथिंबो जोङो बहुद थाङो हान्थिनो बिराद गोरलै जाबाय गामि जों गामिया हाफासारा आरो ओरैबो जेरैबो लामाफ्रा गाज्रि गैला आर' जोंनि बेहाय सोब गामियाव हाबनायाबो मोजां जाबाय ओजों गलागाव गलागाव थांनाया पाठसालानिफ्राय गलागावसिमबो लामाया मोजां जाबाय ओजोंहाय बिलपारानिफ्रायबो दुबानिफ्रायबो दुङायाव थांनाय निखासि मोनहैयो लामायाबो मोजां जाबाय दुमनिनफ्राय रङिया थांनाय इबो मोजां जाबाय टिहु मोनहैयो पाठसालानिफ्रायबो पाठसालायावबो जोंनिफ्रायनो गाखोलांनो हायो दानिया जे दावधारानिफ्राय थाङो दुमगावनिफ्राय क'क्राझार मोनहैग्रा गारि गंसे दङ बिराद मोजां जाबाय इबो जों बिजोंनो गोजानाव थांब्लाथाय थांफायो बिनिखायनो जोंनि गोदोनि बादि नंला जोंनि जायगाया साफायाव फैयो आरो दा आरो बिदिनो गारि मथरनि उदां ओजाय भुटाननिफ्राय रङिया माबा थाङो भुटान गंगार मानसिफ्राबो इसोरबो मोजां मोनबाय लामानि थाखाय गिदिद गिदिद गारि लाङो सिमेन्ट फेक्ट'रि लाङो ओजोंहाय भुटानाव दङ सिमेन्ट फेक्ट'रि ओजोंहाय रङिया ओजोंहाय नेपाल जायगाफ्राव लाङो सिमेन्टखौ बिदिनो दा जोङो मोजां बिराद सुबिदायाव बेफार फालांगि खालामनायावबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जाबाय गोदोनि बादि नंला ओंखायनो जोङो दा सोरबा गारि बायदों सोरबा बेफोर गारिजों बेफार खालामदों लाय लथर दं माबाफोर मैगं थाइगं लांनो हानाय सुबिदा जादों गोदो साइखेलजोंसो थाङोमोन नालाय इनिखायनो दा जों अयथासार मोजांआव दंआरो साबसिन सुबिदाया जोंनावनो दं होनजायो जायगानिफ्रायनो गाखोनाय गारि सोरबा मावदों खामानि बिदिनो गारि लानानै थांदों गारि फिसा लादों बेटारि गारि लादों भारा मारिदों सोरबा साखा खबब्रै लादों भारा मारिदों फैसा मोन्दों बिदिनो गोजान गोजानाव जायगानिफ्रायनो गाखोलांनो हायो जोंनिफ्राय बिदियैनो जोङो दासान्दि मोजां अयथासार मोजाङाव दं आरो जोंनिबादि सुबिदा मोनाखै होननानै बेलेग जायगाफोराव होनजायो जोंनि जायगायानो सुबिदासिन थांनो होनब्लाबो नामलांआव फथाफद बाइकफोरजोंबो थांब्रबनो हायो ओजायबो आरो दुमफ्राव फथाफद थांब्रबनो हायो निखासि थांब्रबनो हायो सिददा सिददा लामा थांनानै फैफिननो हायो गोदोसो सानसे थांब्लाथाय फैआलासिनो थानांगौमोन दाथ' बिदि नंला जोंनि जायगाया मोजांआव फैदों आरो बेखौनो बुंनानै दोननाय जाबाय आङो